ہیلو ہاں گلابن بھائی اور اور سب بڑھیا وعلیکم السلام اور سب بڑھیا محرم بڑھیا منایا جاتا ہے دھوم دھام سے مناتے ہیں خوشی کی بات ہے اور یہ ہے کہ لاٹھی واٹھی کھیلتے ہیں صحیح رہتا ہے اور اپنا بتائیے اور آپ لوگوں کا بھی تو بہت سارا تہوار ہوتا ہے تو ان میں کیا کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے عید بقرعید محرم سب برات یہ سب ہوتا رہتا ہے وہی سال میں ایک مرتبہ اور بڑھیا سے منتا ہے بقرعید ہوتی ہے بہت اچھے سے من جاتا ہے تین دن کی ہوتی ہے یہ بقرعید اور صحیح ہے ہر چیز صحیح ہے آؤ کبھی گھومنے کوئی تہوار میں آؤ من ہو تو اور مطلب ہم تو کہہ بھی رہے یہ محرم میں آ جاؤ دس دس دن کا ہوتا ہے محرم ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں محرم انجوائے کریں گے اور بڑھیا رہے گا اور پھر بقرعید تو بقرعید تو ابھی چلا گیا ہے لیکن بقرعید میں آ جانا چاہیے بہت مزہ آتا ہے ویسے بقرعید میں بھی محرم میں بھی صحیح ہے ابھی تو ٹائم ہے سات سات تاریکھ کا ہے محرم آؤ آرام سے کوئی دکت والی بات نہیں ہے

ہاں بڑھیا ہے لیکن آؤ سات تاریکھ میں بڑھیا سے مٹھائی وٹھائی کھاتے ہیں ہم یہاں پہ محرم میں ہم بھی آتے ہیں وہ دیوالی میں ہاں بڑھیا والا ہم بڑھیا کھلائیں گے تم اس بات کی ٹینسن مت لو ہاں جو جو کھانا چاہتے ہیں وہی کھلاؤں گا ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کرتے ہیں ہے نہیں تھوڑی دیر میں ابھی کچھ کام آ گیا ہے ہیں